तर म्हजो जो प्रोडक्ट आसा तो म्हटल्यार मोबायल फोन आतां तुमी हें म्हणच्या पयलीं की मोबायल फोना लागून सगळीं वायट जाल्यां आनी मोबायल फोन बरो न्ही हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मोबायल फोन बोरो पूण ते वापरपी लोक ताका बरो आनी पाड करता थोड्या लोकांक वापरपाक कळना आनी हेच्या खातीर ते मागीर वायट जाता ह्या खातीर मोबायलाचें नांव बिगाडलां आतां मोबायल फोनाचे फायदे सांगपाचे म्हणल्यार ते सोपन सोप्पपाना कारण ह्या मोबायल फोना खातीर आमकां सगळें एकूच कडेन मेळटा किदें कसलें शब्दाचो अर्थ कळना आनी डिक्शनरी बीन कोण सदतोलो म्हूण गुगल ओपन केलें आनी तें सर्च केलें जाल्यार मेळ्ळें तुमकां खंय टिवीचो रिमोट मेळना फोन टि वी कनेक्ट कर आनी यूज कर कितें शिकपाचें आसा गुगल कर कितें बुकां मेळना गुगल कर आतां सगळें जाता फोनार खंय केलक्युलेटर मेळना फोनार केलक्युलेटर सुद्दा मेळटा गाणे आयकपाक जाय जाल्यार तेंयबी मेळटा किदें ना अशें ना अशें ना आतां जरी बाबा लायट्यो सुद्दा लायट्यो फेन तें सुद्दा मोबायलाचेर बंद चालू करता इतल्यो फायद्यो आसात ह्या फोनाचे पूण थोड्या लोकांक ताज्यो हाका वापरपाक कळना आनी ते खातीर ते मागीर मोबायल फोनाचे गैर वापर करतात आनी जे गोश्टीचें किदें बरें आसता तेजें वायट सुद्दा आसता आनी थोडे अशें आसता लोक जे आसता तेंका तें बरें दिस आनी जे गोश्टीचें कितें बरें आसता ताजें वायट सुद्दां आसता आनी थोडे अशें आसता लोक जे आसता तांकां तें बरें दिसना ते फक्त ते वायट सोदून काडटा आनी त्या खातीर मोबायल फोनाचें नांव पाड जालां ना ते फक्त ते वायट सोदून काडटा आनी त्या खातीर मोबायल फोनाचें नांव पाड जालां